नमस्ते नमस्ते मैं सीतापुर से बोल रही हूँ सीतापुर से बोल रही सरस्वती हाँ मेरा नाम सरस्वती है आपको कुर्सी वगैरह चाहिए कुछ हाँ हाँ तो कितने में होंगी हमें पच्चीस तीस कुर्सी चाहिए

तो क्या रेट लगेगी कितना पैसा होगा उसका हाँ

नहीं कितनी प्राइस लगेगी उसकी कुर्सी हमको लेना है तीस चालीस कुर्सी लेना है तो उसकी प्राइस क्या है पाँच सौ की कुर्सी अरे कुछ कम करिए हमको देना है ना लड़की की हाँ तो कुछ आँय पाँच सौ की तो आप ज़्यादा बता रही हैं फंक्शन वंक्शन होता है तभी हम सोच रहे हैं कि ले डालें तीस चालीस कुर्सी नहीं नहीं तो क्या रेट में आप करेंगी कम करिए उसमें पाँच सौ की तो ज़्यादा बता रहीं आप आँय अच्छा

पाँच सौ की नहीं कुछ कम करिए उसकी प्राइस सही लगा लीजिए आँय हाँ कम पैसे करिए उसमें तो कितना कम करेंगी आप मतलब वो प्लास्टिक की है कि लकड़ी की है लकड़ी की है अच्छा नहीं तब फिर भी भाई जब ज़्यादा कुर्सी ले रहे हैं तो कुछ उसका मतलब थोड़ा डाउन करिए बताइए फिर कम कर देंगी अच्छा नमस्ते नमस्ते नमस्ते